हाँ हमारे क्षेत्र में कई प्रकार के धर्म रहते हैं तो बहुत सारे पारंपरिक त्यौहार मनाते हैं जिसमें छोटे बड़े त्यौहार आते हैं जैसे होली दिवाली जैसे बड़े त्यौहार तथा रामनवमी रामनवमी जैसे कई त्यौहार हैं हमारे ज़िले की रामनवमी का भब्य देशभर में प्रचलित है जो देश के विभिन्न क्षेत्र के लोग इसे देखने आते हैं तथा इसका प्रचार प्रसार करते हैं क्षेत्र में ऐसे कई त्यौहार मनाए जाते हैं जिसमें हनुमान जयंती महावीर जयंती गुड़ीपर्व जैसे त्यौहार शामिल हैं आज हम आज हमारे देश में कई लोग इससे व्यापारिक आर्थिक रूप से रोज़गार के अवसर को बड़ा रहे हैं